सगल्यान पयलीं आमकां पेपर रेजिस्टर करपाक लायनीन रावचें पडटा मागीर रेजिस्टर जाले उपरांत डॉक्टरा कडेन लायनीन रावचें पडटा डॉक्टराक मेळ्ळ्या उपरांत मेडिसीन घेवपाक लायनीन रावचें पडटा अशेंच आमचो टायम वेस्ट जाता ऑपरेशन आसलें जाल्यार खूब खर्च जाता कांय हॉस्पिटलांनी तर जेवण पसून बरें आसना थो कांय हॉस्पिटलांतर जायती मे वखदां पासून मेळना एडमीट जाले तर बॅड पसून आसना आनी जायती वॅक्सिन डोस पसून आसनात कांय नर्सीत तर वायट वेव्हार करतात आनी तांचे मशीन जशी एक्सरे आनी बाकीची चलनात तांचे कडेन बरें डॉक्टर पसून आसना आनी एन टायमाक ते दुसऱ्या हॉस्पिटलान शिफ्ट करता आनी शिफ्ट करता वेळार आम ती एम्बुलंस पसून आसनात